सिरां जिल्लानि जिल्लायाव थानाय माखासे दावबायारि दावबायग्राफोरनि गेजेराव मोनसे दङ जेनोबा हाग्रामा ब्रिज हाग्रामा दालां बे हाग्रामा दालांआ ओ बङाइगाव दिसथ्रिख ओ बङाइगाव दिसथ्रिख माने साफागुरि जानानै साहाजों थांनानै बियो आमथेखा खैला मैला आमथेखा रद बे लामायाव लामाजों थाङो बे ब्रिस बे ब्रिजआ आइ दैमानि सायाव दा बावहाय जोंनि ओह बर'फोरल' नङा दा सिरां जिललानिफ्राय गोजान गोजाननिफ्राय फैयो फिकनिक जाफैयो जानुवारि आरो दिसेम्बराव बाव नायनो दलां दलां नायनो नों समायना गोलाव आसामनि बिथोराव नैथि दालां गोलावा दा बिनि गाहायाव सेराव फिखनिख सिफथ माने फिकनिक जानो थाखाय समायना बानायनानै होनाय जादों दा बेखौ नायथावथाव फ्राय बयबो फैयो फिकनिक जाफैयो दा बेजों लोगोसे ओरै आइ दै सेराव आइ दै सेरनि आइफ'वालि बहाय मोनसे हाग्रामा ब्रिज बादि मोनसे दालां जागासिनो दं दा बे सेरावबो आइफ'वालि ओह फिकनिक सिफथ होनो दा बावबो मोजां समायना समायना खालामनानै दोननाय जादों ओह दिसेम्बर दानाव जों बावहाय गोबां जायगानिफ्राय दाब दाब जायगा बे आसामनि गुबुन गुबुन जायगा दिसथ्रिख फोरनिफ्राय फैनानै सिफथ ओह फिकनिक जाफैनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे आर बिनि साहा थांनानै निजला बानदो होननाय दं मोनसे सुइस गेट दा बावबो निजला सुइथस गेट नि सेराव ओह मोनसे गुवारथार फोथार दङ बे फोथाराव बैग्रि फिफां सारि सारि ओह दङ बे सिङावबो बहुथ जायगानिफ्राय माने गोबांथार दिसथ्रिखनिफ्राय फैनानै फिकनिक जाफैयो ओह जाफैनानै मानसिफ्रा मोजां मोनो दा बेजों थांनानै जोंहा गेलेमफु मोनो गेलेमफुनि खाथियावनो दादगारि होननाय जायगा दं बाव मोनसे मोनाबिलि मोनसे फिकनिक सिफथ दं बावबो ओह भुटाननिफ्राय माखासे फैनानै जोंनि आसामनि दाब दाब जिल्लानिफ्राय बे जायगायाव थांनानै फिकनिक जाहैयो दा बिदिनो जोंनि सिरांआव गोबांथार जायगायाव गोबांथार फिकनिक सिफथ दङ बाव दावबाय फैनो हायो आरो जेर'खम खालामाथि फरेसथ भुटान बरदार हाथिसार बेफोरबादि जायगायाव जोङो बेरायनानै नायदिंहैनो हायो बगामाथि दङ बेफोरबादि जायगायाव जोङो थांनानै माने फिकनिक जाहैनानै मोनसे बोथोरजों समायनाय जेन'बा मागो दान दमासि बैसागु बेफोराव जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै फिकनिक जानायखौ जों नुनो मोनो